ते इत्थै जेह्ड़ी साढ़ी डिस्ट्रिक च ना हैल्थ केयर बड़ी अच्छी ऐ लेकिन किश ना किश खामियां ते होंदिया गै न किश इत्थै हास्पिटल च ना किश डाक्टर अवेलएबल नेईं हैन जि'यां स्किन दा स्किन स्पैशलिसट कोई निं ऐ स्किन दी अगर कोई प्राब्लम होऐ तुसें ई पता ऐ स्किन दी प्राब्लम होंदी गै रौंह्दी ऐ बच्चें ई खारश होआ दी किश एलर्जी होई एह्दा ओह् डाक्टर कोल गै जाना निं ते एड्डा बड्डा अस्पताल ऐ स्किन दा इत्थै कोई है गै निं ऐ इस लेई एह् केह् होना चाहिदा इत्थै हर इक डाक्टर जेह्दी स्पैस्लाइजेश्न हर इक फील्ड च हर इक डाक्टर दी जेह्ड़ी अवेलेबिलिटी इत्थै होनी चाहिदी अगर कोई चाहे निक्की तों निक्की जां बड्डी प्राब्लम होई जा ते बंदा अस्पताल च आइयै दस्सी सकै फिर मैडिसन निं होंदी केईं बारी मैडिसन बाह्रूं ई लैनी पौंदी ऐ ते मैडिसन जेह्ड़ा बचैरा गरीब तबका ऐ ओह् दबाई नेईं लेई सकदा ऐ उ'न्न बाह्रूं बी कुत्थै लैनी दोआई दस्सी ते लैग इत्थै फिर इ'यै कि दोआई नेईं खाह्ग गरीब तबका ते निं ना लेई सकदा ऐ इस लेई दोआइयां बी अंदर होनियां चाहिदियां हर इक दोआई मिलनी चाहिदी फ्री आफ कास्ट मिलनी चाहिदी जेह्ड़ा गरीब बंदा ऐ ओह् बचैरा इत्थूं लेई सकै कन्नै केह् होना चाहिदा जेह्ड़ा डाक्टर बचैरे जेह्ड़ा थोह्ड़ा स्टाफ ना एह् बड़ा दूरूं दूरूं नौकरी करन इत्थै औंदा ऐ ते रौह्ने दा इंतजाम होना चाहिदा इत्थै ता कि एह् बचैरे रोेज इत्थै अपने रेही सकन इं'दे औन जान दा जेह्ड़ा टाइम वेस्ट होंदा ऐ ओह् निं होऐ है ना कोल क्वाटर बनने चाहिदे डाक्टर ताईं ते मजे कन्नै अपने सर्विस प्रोवाइड करन आपूं बी टैनशन फ्री रौह्न कन्नै पेशेंट बी अच्छे तरीके कन्नै दिक्खन ठीक ऐ एड्डी दूरूं बचैरे सफर करियै औंदे ते उ'नें पेशेंट के आपूं पेशेंट बनी जंदे न त् उ'नें केह् बचैरें दिक्खना उ'नें ई इस लेई जेह्ड़े डाक्टर न उं'दी उं'दी बी केयर होनी चाहिदी उं'दे बी रौह्ने दा इंतजाम गौरमैंट नै करना चाहिदा उत्थै गै और ता कि हास्पिटल दे बिल्कुल कोल गै क्वार्टर बनने चाहिदे ता कि राती बी डाक्टर आई सकन दिक्खी सकन ते होर बाकी जेह्दा लोकें ई मता कोला मता फायदा होऐ